دلی میں کہیں اسپتال ہیں جس میں آپ کا علاج بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے جو سرکار کے اندر آتا ہے جیسے کہ ارون ہاسپٹل ایل این جے پی جی بی پنتھ بہت سارے ہیں ایمس بہت ایسے ہیں جو سرکار کے اندر آتے ہیں وہاں پر لوگوں کی دیکھ بھال اچھے سے کی جاتی ہے علاج اچھے سے ہوتا ہے کوئی ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی وہاں پر اچھے ہوتے ہیں جو اچھی طریقے سے بالکل آرام سے ایک ایک مریض کو دیکھتے ہیں جس سے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہاسپٹل میں رکھتے ہیں اور جو سیریئس کیس ہوتے ہیں ان کے لیے ایمرجنسی بھی بنائی گئی ہے بڑے بڑے اسپتالوں میں تاکہ کسی کو ایک دم ضرورت پڑ جائے تو وہ وہاں جا کر دکھا سکتا ہے اور آپ دلی کے ہی لوگ وہاں پر نہیں آتے باہر کر باہر کے بھی لوگ آتے ہیں جس سے ان کو اور ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر علاج اچھا ہوتا ہے